एगो गीजर लेलहुँ यऽ तऽ ओ पानि जे गरम करयके लिये ठण्डा करयके लिये तऽ ओ जे छै पैसा जे छै लेलक तऽ ओ जे छै हमरा चललक बढ़ियें चलय यऽ आब ओ ओतना पैसामे जे छै सब चीज ठीके यऽ आओर जे छै गीजरमे जे छै पानिके भी यूज जे छै ठण्डा भी आओर बढ़िआँ भी जे छै पानिमे जे छै पियैमे ठीक छै गीजरमे तऽ ओइ लए कऽ जे छै सब चीज छै पैसो लेलक तऽ चीज बढ़िआँ भेल तऽ ओ बढ़िआँ भेल तब ओहोमे जे छै पियैयोमे जे छै पानि गरम पानि सुसुम पानि जे छै भेल तऽ ओइ लए कऽ जे छै सब चीज बढ़ियें भेलय तऽ ओइ लए कऽ जे छै ठीके छै पैसो लेलकय तऽ ठीक छै बढ़ियें छै चलय छै सब चीज ठीक चलय छै तऽ ओइ लए कऽ जे छै सब चीज बढ़ियाँ चलि रहल छै तऽ गीजर लेलहुँ तऽ ओहोमे जे छै पैसा भी पाइ लागल तऽ ओहो जे छै बढ़ियाँ भेल तऽ ठण्डा पानि छै ओहोमे जे छै सब चीज जे छै बढ़ियाँ होइ छै तऽ ठण्डा पानि सुसुम पानि सब चीज भए जाइ छै गरमो पानि जे छै करय छै तऽ ठीके रहय छै सब चीज बढ़िआँ होइ छै